अ जैनि बे बड'लेण्डआव जों दिनै जोंनि बे ओनसोलाव गासैबो बर'फोरानो गोदो गोबां दावराव दावसि जाबोयोमोन बिनि थाखायनो जोंनि बे दावराव दावसिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जों बर'नि गासैबो माबायानो दावगाबोगासिनो दं दावराव दावसिया खम जाहोलांबाय जोंनि बे जायगायाव गोबां दावगाबाय फरायनाय बायदिसिना लेखा गोरों जाजोब्बाय जोंनि बर'आ गासैबो मिथिबाय दा आरो दा जोंनि बे गथ'फ्राबो गासैबो मास्टार इन्जिनियार प्रफेसार बायदिसिना गोरों जाजोब्बाय आरो बिदिनो गासिबो गोरों गोरा बड'लेण्डआव जों दिनैनि दावगानायाव दावगादों गासिबो जाय जोङो बर' हारियानो दावगाबोगासिनो आरोना न' बां बायदिसिना बिदिनो गोदो गैयामोन थुरिनि जाजायो लुदोंमोन लुना लादोंमोन बर' माहारिया आमफाय दा आरो बिदिनो दावगानायनिफ्राय दावगादों आरो न' बिल्डिं बायदिसिना लुना लानो हाबाय गथ' गथाय फोरोंबाय बिराद दावहा जायोमोन एबसु पिटिसिनि आरो गोदो एबसु सोलायै सोलायै सोलायै सोलायनानै नै जोंहा मोनबाय बड'लेण्ड जाखांनाय लोगो लोगो जों फरायनाय मानाय रोंजोब्बाय आरो रोंनानै बिदिनो ड'क्टर इन्जिनियार ड'क्टर जालांजोब्बाय ओंखायनोथ' जोंनि बे बर' हारिया जौगालांजोब्बाय आरो इदिनो गासिबो बिदिनो जोङो माबा नांगोन सोलिनांगोन सोलिनांगोन बिदिनो गासिबो नों आङानो बिदिनो माबा नांगोन आरो बै गोरों गोरायानो इदिनो रोङि जाम्बा जाम्बिफोरखौबो बिदिनो फोरोंलांनांगोन बे जाम्बा जाम्बियानो गोरों खालामदों नालाय गोरों खालामनानि जाउनावनो दा बे माबाखौ जोङो बुजिनांगोन आरो फोरोंनां फोरोंफिननांगोन आरो उल्था बे जाम्बा जाम्बिखौ जों जों नङाब्ला रों लेखा फरा रोंनाय नङामोन इदि होननानै जोंखोबो नायफिन नांगोन फिसा फिसौ गोरों गोरायानो फिजोब नांगोन दे होमब्ला दोन्थसै दे